गोजाम आरो गोदान मिदियानि गेजेरावहाय गोबांथार आथिखालाव सोलायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला गोजाम होनानै बुङोब्ला गोदोनि एइटीन सेनसुरि आव जेरैबायदि एबा एइटीन बा नाइटीन सेनसुरियावहाय जेरैबायदि जोङो नुबोदों जों खोनाबोदोंमोन जेरै आबौ आबैनि बुंनाय स्कुलावहाय बे समावहाय गोबांथार मिदिया पारसनानो गैयामोन आरो आथिखालावहाय बेबायदिनो जौगाबोयै जौगाबोयै जौगाबोनानैहाय टुवेन्टी सेनसुरियावहायबो जों नुनो मोनदोंमोन बे समावहायबो जों बांसिनानो जोंनि आसाम ओनसोलावहाय जोङो एसामिस खौरां बिलाइफोरखौसो जों मिदिया एबा खौरां बिलाइ एबा मिदायाफोरखौसो मिदिया पारसनफोरखौसो नुनो मोनो आसामनि गिबिसिन ओंखारजेननाय खौरां बिलाइनि मुङा जाबाय अरुनदय बेखौ बेयो असमिया रावनिमोन आरो मा आरो बेयो गोजाम मुगानि गोजाम मुगानि गिबिसिन ओंखारजेननाय बिजाब ओंखारजेननाय मोनसे खौरां बिलाइमोन बेनि उनावहायबो जों खोनानो मोनो गोजाम मुगायावहाय बेबादिनो गोबांथार जोंनि बर' रावफोराबो रावफोरावबो आथिखालावहाय जों गोबांथार मिदियाफोरावहाय जोङो खालामबोनायखौ नुनो मोनबाय मानो होननानै बुङोब्ला दानि जुगावहाय गोबांथार गोदोनि मिदियाफोरनि मिदिया पारसनफोरनिफाय जोङो जों गोबांथार चेन्ज जाबोनायफोरखौ नुनो मोनो मानो होनबा गोदोहाय बिनि समावहाय जेनेबा टाउन सहरफ्रावल'नो बांसिनानो खौरां बिजोंफोरखौहाय जों खोनानो मोनोमोन गामिनि थासारिफोरनि सायावहाय जों परिबेकफोरनि सायावहाय जोङो बांसिनखौनो मिथिनो मोनामोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि आरो दानि फारागा बेनो जे आथिखालावहाय गोबांथार बेबादिनो मिदिया पारसनफ्राबो बारायबाय बेबायदिनो जों गोदोनि समावहाय बर' रावजोंहाय जों मिदिया पारसनफोरखौ जों नुनो मोनामोन बेनिखायनो आथिखालाव जों बर' रावजोंबो जोंनि गावनि बर'नि राव रावजोंनो जों निउसफोरखौहाय जों खोनासंनो मोनो आरो जों साबसिनथारैहाय बुजिनानैहाय लानो मोनो जों बेबायदिनो जों बेबायदिनो जोंनि मिदिया एबा गोदोनि आरो आथिखालनि फारागथिखौ जों बेखौनो बुंनो हायोदि गोदोनि समावहाय ओ जोंनि बर' रावजोंहाय ओ बेबादिनो ओ मिदियाफोरखौहाय मिदिया पारसनफोरखौहाय जों नुनो मोनामोन एबा निउसफोरखौ जों मोननो हायामोन मानोखाय आथिखालावहाय ओ जों ओ जों नुनो मोनजोब जों जोंनि बर' लेगुवेजाबो एइट सिद्युलाव हाबनायजों लोगोसेनो ओ जोङो जोंनि बर' गावनि रावजोंनो गावनि बिमानि रावजोंनो ओ जोङो खना खनला बुहुमाव जेसेबांमानि जाथाय जायाथों मानो ओ जों गावनि रावजोंनो जों जोंनि ओ जोंनि जोंनि बर' मिदियानि गेजेरजोंहाय ओ जों मोजांथार गावनि बिमानि रावजोंनो जों खोनासंनो मोनो मोजां मोजां निउसफोरखौहाय जों मोननो हायो आरो गामियाव थानाय गामि ओनसोलाव थानाय जेसेबांमानि जाथाय जायाथों मानो जों बेफोरखौहाय आथिखालावहाय जों बुथुमनो हानाय जों बेबादि बेबादिनो राहाफोरखौहाय मोननो हाबाय मानोखाय आथिखालाव बेबायदिनो ओ आथिखालनि बे ग्ल'बेलाइजेसोन मुगायावहाय गासैबो राव एबा रावसाफोरा बेबादिनो गावबा गावनि ओ गावबागावनि रावजोंहायनो मा होनो ओ गावनि निउसफोरखौहाय गावनि बिमानि रावजोंनो जों मोननो हासै बिनिखायनो जों बिखौनो सोलायनाय नुदोंखि मानोना गोदोहाय जेरैबायदि गुबुन गुबुन रावफोरजोंहाय जों निउसफोरखौहाय मोननो हायामोन आथिखालाव नाथाय जोङो गावबा गावनि राव एबा रावसा हारिफ्राबो गुबुन गुबुन फिसा फिसा दालायसा हारिफ्राबो जोङो आथिखालावहाय मोजांथार बेबायदिनो गावनि रावजोंनो जोङो निउसफोरखौहाय एबा मिदिया पारसनफोरावहाय जोङो नुनो मोनसै बिनिखायनो बेबायदिनो सोलायफा जुगजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे टुवेन्टि सेनसुरियावहाय जोङो गोबांथार बेबायदिनो गावबा गावनि रावजों बिमानि रावजोंनो जोङो जौगाखांबोनायखौ मोननो हादों बेबायदिनो जोङो खना खनला जिसिबांमानि बुहुमाव जाथायफोर जायामानो जोङो मोजांथारैहाय गावनि बिमानि रावजोंनो जोङो बुजिनो हानाय एबा खोनासंथावना एबा खोनासंनो साबसिनथावना बेबादि बोसोनफोरखौ एबा निउसफोरखौ जोङो खोनासंनो आथिखालाव मोननो हासै बिनिखायनो गोजाम आरो गोदान मिदियाफोरनि गेजेराव गेजेराव माबायदि फारागथि दं एबा थाथावथाव बेफोरखौहाय जों आथिखालाव जों हमदांनो हासै